हांव एक स्टूडंट आसां म्हणजेच विद्यार्थी आनी विद्यार्थ्याचे काम म्हणजे शिक्षण आनी आमचे कामाचेर कठीण परीस्थिती म्हणजे एक्जामी कडेन कसो आमी सगळो टायम मेनेज करतात आनी एक्जामी कडेन तरी हें टायम मेनेजमेंट करचें पडटात हे प्रत्येक विद्यार्थीक खबर आसता सो एक्जामी कडेन आमचें कठीण परिस्थिती येता की एका रातीन सगळो सिलेबस कप्लीट कसो करप सो हांव तेंच सांगूक सोदतां की विद्यार्थी आसून आमी टायम मेनेज करून सगळो सिलेबस शिकून कसो एक्जाम आनसर करप हें शिकपाक जाय हीच म्हजी कठीण परिस्थिती आसा एक विद्यार्थी आसून